जों लांदां दैयाव सानस्रिनोब्ला जा बहुद हुसियारि सानस्रि रोंगौ आरो दैसा गिदिर गिदिरफोराव गोबां अनथाइफोर थायोनालाय बे अनथाइ थानाय दैफोराव सानस्रियोब्ला गारलिननो हागौ मानो हागौ अबावबा सानस्रिनाय समाव सानस्रिफुबाय थानाय समावनो बे अनथाइ गिदिरफोर थाबालाय बोरै बिखाफोराव नाङोब्ला जों दुखु मोनगोन बिनि थाखायनो सानस्रिनाय समाव दैज्लां दांगुराव सानस्रिनायाव बहुद हुसियारि जों सानस्रि लांनो हानांगोन आरो बे सानस्रिबाय थानाय समाव हुसियार मोजां सानस्रिनांगौ आरो दै गिदिरफोरावहा सानस्रिनो दैया बुथिं बुथा जायो बिनिखायनो जों गोजान गोजाननिफ्राय सानस्रिलांनानै एसे गोबाव गोजान जायगासोआव बारहैनो हायो बेनिखायनो माब्लाबाबो जों सिदाहै सानस्रिनानै दैसा बारा दैसा बारनोब्ला जोङो गिदिर दै बारनोब्ला सानस्रिनानै बारनोब्ला बेनिफ्राय सानस्रि सानस्रि थांनानै खम से खम आधा किल'मिथारसोआवसो बोरि मोनहैनाय बै खर'निफ्राय बे खर' मोनहैनायसो जाहैयो बेखायनो जों सानस्रिनाय हुदाखौ जों सोलोंनांगौ आरो सानस्रिनो रोंनांगौ सोलोंनांगौ ओरैनो ओमफ्राय मोजां सानस्रिलांनो हायोब्लासो बारलांनो हागोन नङाब्ला गबगोन आरो अनथाइ गिदिरफोर थायोब्ला बादामालिफोर थायोब्ला गारलुननानै दुखु मोनगोन ओंखायनो सानस्रिनो हानहरथारनांगोन दै गोथौफोराव सानस्रिनाय हुदाया नों मोजां हुदा थायोब्लासो सानस्रिनो हायो आरो थब्ल'नानैबो सानस्रिलांनो हायो आरो सासाबो बुज्र'ब बुज्र'ब सानस्रि लांनो हायो आरो ओरैनो सानस्रिबाय थानांगौ सानस्रिनांगौ बेखायनो जोङो सानस्रिनांथारगौआव सानस्रिनो हायोब्लासो लांदां दैयाव सानस्रिनायानो बे रैखाथि लानो थाखाय जोङो सानस्रिनो हाथारनांगौ बेखायनो सानस्रिनाय आयदाया गोनांथार बेखायनो जों सानस्रिनो सोलोंनाया मोजां